समस्तीपुर जिला में इस्कूल कॉलेज की कमी नहीं है उसमें बालिका उच्च विद्यालय बालिका महाविद्यालय सभी है जगह जगह और आज से कुछ दिन दस बीस वर्ष पहले तक बच्चे पर परिवार के लोग चाहते थे कि बच्चियों को अधिक से अधिक न पढ़ाई किया जाय बाहर निकलने में थोड़ा दिक्कत होती थी परिस्थिति लगता था कि कुछ भी नाजायज़ हो सकता है लेकिन आज अब दस साल बारह साल के अंदर में यह देखा गया है ग्रामीण में भी कि हर परिवार वाले चाहे वो किसी वर्ग के हों गरीब हों अमीर हों हर परिवार वाले अब बच्चियों को भी इतनी मुस्तैदी से पढ़ाते हैं कि वो कॉलेज तक भी करती है और सब जगह कॉलेज भी उपलब्ध है हमारे यहाँ समस्तीपुर में महिला महा में विश्वविद्या महाविद्यालय है बालिका उच्च विद्यालय है ऐसे कॉलेज तो चार गो पाँच गो कॉलेज समस्तीपुर खाली बाज़ार में आए और अलग अलग बहुत कॉलेज सब है इधर पूसा में है और है तो अभी अब बच्चियों को कोई ख़ास दिक्कत हाँ जहाँ तक उद्योग कि बात है तो अभी तक महिलाओं के लिए कोई ऐसा उद्योग समस्तीपुर जिला में नहीं हुआ है कोई फैक्ट्री चाहे कोई ऐसा ये नहीं लगा है जिससे उसमें महिला हीं अपना समय करें समान्य वे में अभी ऐसा कोई प्राइवेट या सरकारी कोई फैक्ट्री या आ नहीं हुआ है जैसा हमको ज्ञान है ऐसे सरकारी व्यवस्था में तो पुलिस में किसी ऑफिस में हर तरह के पोस्ट पर हर तरह के जगह पर अब महिलाओं का भी पॉइन्ट पॉइन्ट्मन्ट हो रहा है इस्कूल और में भी जो भित महिलाएँ सब बच्चियाँ सब पढ़ी लिखी हैं अभी सी बी एस सी से अथी पास किया है उसमें हो पास किया है तो सभी कि नौकरी हुई है सभी लोग इस्कूल में शिक्षिका के रूप में बहाली हुई है लेकिन कोई वैसा उद्योग धंधा नहीं है जिसमें महिलाएँ उसमें अपना समय अधिक से अधिक दे सकें इसकी दिकक्त है पढ़ाई लिखाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए तो बहुत इस्कूल कॉलेज छोटा इस्कूल बड़ा इस्कूल हाई इस्कूल कॉलेज यह सब पर्याप्त है उस सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उद्योग कि जहाँ तक बात है उसमें तो थोड़ा है समस्तीपुर में कोई उद्योग ऐसा नहीं लग रहा है जो महिलाओं के लिए इ हो